जी हम शुरूसँ ही वैकल्पिक रनिंग वर्कआउटके कोशिश कयने छी जेनाकि हमर शुरूसँ ही हॉबी रहय कि आर्मीमे जायके छै तऽ ओकरा लागी तऽ हमेशा रनिंग वर्कआउट ट्रेल रनिंग स्प्रिंट रनिंग मतलब ओसभ तऽ हमेशा करबे करै छी आ शुरूसँ ही रहए ईसभके डिफेन्समे जायके हइ ओहि लागी हमेशा दौड़ वगैरह बचपनसँ ही हमर शुरू हो गेल रहय तऽ गाँवमे भी जैसे हइ कि तऽ स्प्रिंट ट्रेनिंग करैत रहै छी बराबर आ वैसे मतलब बीच एहि क्रममे गया जायके मिलल रहय तऽ वहाँपे ट्रेल रनिंग हमर भेल रहए आओर स्प्रिंट रनिंग वगैरह वगैरह वहाँ पे आओर किछु एक प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टिच्यूटमे रहि करके आओर किछु ईसभ कयने रही हम जैसेकि पता ही हइ दौड़लासँ स्वास्थ्य स्वस्थ रहयमे आओर फिट रहयमे बहुत मदद मिलैत छै जेनाकि पते होयत कि स्वस्थ रहयमे सभसँ बड़का योगदान छै सभसँ बड़का आजकलके जे बीमारी छै आजकलके जे समाजमे से छै अहाँके डाइबिटीज नीयरली जेनाकि पता ही होत कि सभसँ ज्यादा अगर इंडियाके कोइ इंडियनसभके कोइ अगर बीमारी होल हेतै तऽ डाइबिटीज नीयरली आ रफली फोर्टी या फिफ़्टी परसेंट जे आबादी हइ से अहाँके डाइबिटीक पेसेंट हइ तऽ ईसभसँ बचय लागी हमेशा कि मतलब जे जरूरी नहि हइ कि जे डिफेंसमे जा रहल छी ओकरे लागी जरूरी छै ई

वेट मतलब वेट बढ़यमे कभी ई ना हो सकैए मतलब ना आदमी ज्यादा दुबला हो सकय ना ज्यादा मोटा हो सकैए अगर अहाँ नॉर्मली दौड़ रहल छियै तऽ सेसभ फायदा छै आओर जैसेकि बाँकी सभ भी हइ जे दौड़ला दौड़यवला जे इंसान हइ से हमेशा मेंटली ओकर टफ रहैए ओकर पासमे इच्छा शक्तिके बहुत ज्यादा रहैए आ ओ जे चाहे से आदमी काम कर सकैए इच्छा शक्तिके कमी ओहि इंसानके पास कभी ना होइए